جی ہاں میں اپنی زندگی میں کھیلوں کے کردار کی اہمیت کو اچھی طرح واضح کر سکتا ہوں کیونکہ کھیلوں نے مجھے ذاتی طور پر کئی طرح سے مثبت انداز میں متاثر کیا ہے کھیلوں نے سب سے پہلے میرے اندر نظم و ضبط وقت کی پابندی اور محنت کی عادت پیدا کی جو زندگی کے ہر شعبے میں فائدہ مند ثابت ہوئیں اس کے علاوہ کھیلوں نے مجھے اتحاد ٹیم ورک اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا سبق سکھایا کیونکہ کھیلوں میں اکیلے جیتنا ممکن نہیں ہوتا بلکہ ایک ٹیم کے طور پر سب کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے یہی جذبہ آج میری روز مرہ کی زندگی اور پروفیشنل ماحول میں بھی میری مدد کرتا ہے جہاں مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہوتا ہے کھیلوں نے میرے اندر مثبت سوچ کو فروغ دیا یعنی ہر ہار کے بعد دوبارہ کوشش کرنے کا حوصلہ پیدا کیا اور یہ جذبہ مجھے زندگی کی مشکلات میں بھی ہمت نہ ہارنے کی طاقت دیتا ہے کھیلوں میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور دباؤ میں پرسکون رہنے کی مہارت بھی میری شخصیت کا حصہ بن گئی جو آج میرے کام اور ذاتی فیصلوں میں بہت کارآمد ہے اس کے علاوہ کھیلوں نے میری جسمانی صحت بہتر بنائی اور ایک متوازن طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دی اس نے میرے اندر توجہ اور فوکس کو بھی بڑھایا جو کہ تعلیم یا کام کے دوران بہت ضروری ہوتا ہے کھیلوں نے نہ صرف میرے جسم کو بلکہ ذہن کو بھی مضبوط بنایا جس کی وجہ سے میں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد محسوس کرتا ہوں مجموعی طور پر کھیلوں نے میرے اندر اتحاد کا جذبہ مثبت سوچ محنت ایمانداری نظم و ضبط اور صبر جیسی خوبیاں پیدا کیں جو پوری زندگی کے لیے اثاثہ ہے یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کھیلوں کا میری زندگی میں نہایت اہم کردار ہے اور یہ انسانی ذاتی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہیں